असांजे घर में शादीअ जे सुठे मौके थे पाणीअ जो पहिरियां ई बंदोबस्तु करे रखणु खपे छो त तंहिं वक़्तु असांजे घर में घणाई महिमाननि जी हलचलि थी पवंदी आहे घणाई महिमान ॿाहिरां ईंदा आहिनि जंहिं लाइ असांखे पाणी घणो ई खपंदो आहे पाणीअ जी घुरिज त हर ॻाल्हि में पवंदी आहे धोअण पोअण लाइ सनानु लाइ रधण लाइ हार ॿिट लाइ घणाई पाणी खपंदो आहे हिन करे असांखे पीअण जे पाणीअ जा ॿाहिरां कूलर घुराइणु खपनि ऐं हार ॿिट लाइ ऐं असांखे पहिरियां ही जमा हज़ार वारा घुराए करे भरे करे रखणु खपे जंहिंमें असांखे पाणीअ जी घटिताई न पए